आङो स्कुलखौ गोरलैनिफ्राय जागायनानै फार्स्ट स्टार्ट खालामनायानो जादों आं नैबे बेंटलनि एम भि स्लकुलावहाय फरायजेन्दों आं क्लास वाननिफ्राय फरायनानै क्लास वान टु थ्रि फर फाइभ सिक्स एइटसिमा आं दाइन थाखोसिमा आं बे बेंटल एम भि स्कुलावनो फरायदों आङो बेसिमावनो फरायनानै आं दाइनखौ फास जानानै आङो गुनिफ्राय गुनिफ्राय आं बैयाव हाई सेकेन्दारि बेंटल हाई सेकेन्दारि स्कुलावहाय आं नाम थिसनहैजेनो नाम थिसनहैजेन्नानै आङो गुनिफ्राय बेयाव फरायै फरायै फरायनानै आं गुनि गु जि फरायनानै आं जिखौ बियाव फरायनानै आङो मेट्रिक आन्जादखौ आङो थुख्राजारावहाय हैदों थुख्राजाराव हैनानै आं मेट्रिकखौ फास जानानै आङो ओइस एस फार्स्ट इयार खौहाय आङो बे बेंटल कलेजावनो फरायदों फार्स्ट इयार सेकेन्द इयार खौहाय ओमफ्राय बिनि उनाव आं बेयाव फास जानानै फिअ फास जानानै आं बे बेंटल कलेजावनो आं डिग्रिखौ बिए फार्स्ट सेमेस्टार निफ्राय आं जागायजेन्दों बेनिफ्राय आं जागायै जागायै जागायनानै दा बि ए फार्स्ट सिमेस्टार निफ्राय आङो बि ए फिफ्थ सिमेस्टार थांबाय दा आं थांनानै आंनि फरायनाया दा बियावनो सोलिगासिनो दङ आं बियाव फरायखांनानै बि ए फास जायोब्ला आङो एम ए खौबो लानो सान्दों आं बिखौ क'क्राझारआव लाहैनो सोन्दों एम ए खौ आं दा बेयावनो बेंटल कलेजावनो आं फरायगासिनो आं आं फार्स्टनिफ्राय फरायनानै आं दा बे बेंटल कलेजावनो फरायनानै दंथ'यो आरो